ہاں ہیلو جی ہاں بات کر رہا ہوں میم بتائیے او فو میم آپ نے کیا آڈر کیا تھا او فو میم ایسا تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے میم ہمارے یہاں کے کباب تو بہت اچھے رہتے ہیں آپ نے کب آڈر کیا تھا میم اچھا میں اصل کیا ہے نا کہ مورننگ میں وہاں رہتا نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کمی آئی ہوگی بٹ اتنا کچھ ایشو تو نہیں ہونا چاہیے تھا میم لیکن اب آپ بتا رہی ہیں تو میں پوچھ لوں او فو ڈلیوری بھی او فو میم تو اُس کے لیے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اوکے میم اِس چیز کا دھیان رکھا جائے گا بٹ میم ایسے ہی مطلب ہمارے یہاں بیسٹ کوالٹی کا ہی ملتا ہے ہر چیز ہماری کینٹین میں ایسی کوئی دقت والی بات نہیں ہوتی ہے لیکن وہی چیز ہے میم میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کوئی نہیں میم آپ پریشان نہ ہوں اوکے میم میں اب سمجھا دوں گا آپ کو آگے سے ایسی کوئی شکایت کا موقع نہیں مِلے گا ٹھیک ہے میم جی جی بالکل باکل آپ تو ہمارے شاید ریگولر کسٹمر ہیں ہاں ہاں تو اِس سے پہلے تو آپ کہ آپ کی کوئی شکایت نہیں ہے اوکے میم بالکل بالکل بالکل اِس کا بالکل دھیان رکھا جائے گا آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور جو کچھ ہماری طرف سے غلطی ہوئی اُس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے میم آپ بالکل مطمئن رہیے ٹھیک ہے میم جی جی بالکل بالکل میم میں سمجھ سکتا ہوں ٹھیک ہے میم کوئی نہیں آئندہ اِس بات کا خیال رکھوں گا ٹھیک ہے میم اوکے جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک تھینک یو میم تھینک یو